आंनि जे ओनसोल एबा जायगायाव दावबायनायनि थाखाय मोननैसो जायगाफोर दङ बेयो जाबाय बावखुंग्रि जायनि थाखाय बर'फोरनि थाखाय फार्सट बोसोर गोदान समाव बर' बैसागु बावखुंग्रि फेसटिभेल बे मोनसे बेजों लोगोसे जोंनि मारटियार्स टम्ब जे गारदेन बेयो जाबाय देबरगाव गारदेन आरो बेजों लोगोसे कालसारेल कमप्लेक्स आरो बेजों लोगोसे जोंनि सरलपारा पिकनिक स्पट